भारतके अलग अलग भागमे सांस्कृतिक आदान प्रदान आओर सञ्चारमे मैथिली भाषाके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अछि ई भूमिकाके हम एहि तरहसँ देख सकय छिए कि बिहार के चारू तरफके जे बाउन्ड्री छै ओ पच्छिम बङ्गाल उत्तर प्रदेश किछु किछु नेपाल देससँ भी मिलै छै अगर हम देखिए तँ बङ्गाली भाषाके जे लिपि छै आओर मैथिली भाषाके लिपि ओ लगभग निन्यानवे प्रतिशत एके तरहके छै अगर हम मैथिली भाषा जानै छिए तँ एकर मतलब हम बङ्गाली जानै छिए खानपीन आओर रहनसहन भी बङ्गाल पच्छिम बङ्गालके लोक जे छै हुनकर रहनसहन बहुत ज्यादा ही मिथिलासँ मिलै छै हुनकर सबके भी मूल पहनावा धोती कुरता रहै छै हमर सबके भी मूल पहनावा धोती कुरता हुनकर सबके साड़ी हमरो सबके साड़ी तँ ई चीजके मिलाव बहुत ही ज्यादा छै हमर सबके मुख्य पर्व जे छठि होइ छै ओ भी उत्तर प्रदेश आओर पच्छिम बङ्गालके लोक बहुत धूमधामसँ आ आओर बहुत ही निष्ठासँ मनबै छै हम बहुत सारा एहन लोकके देखलिए जे मूलरूपसँ उत्तर प्रदेशके छथिन पच्छिम बङ्गालके छथिन वा नेपालके छथिन लेकिन हुनकर श्रद्धा ततेक छै छठि आओर चौरचन एहेन पर्वमे कि ओ पर्वके ओसब मनबै छथिन यहाँ तक कि वट सावित्री भी हम बहुत सारा लोकके देखलिए मनबैत जाहिसँ ई पता चलै छै कि हमर सबके संस्कृतिके बहुत गहरा असर दोसर राज्यके लोकपर छै ओसब हमर सबके खानपीन आओर रहनसहनसँ ततेक प्रभावित होइ छथिन कि आब अपन विवाहके जे परम्परा जे हमसब निबाहै छिए ओ तरीका जेना हमर सबके शादीमे पीला रङ्गके साड़ीमे विवाह होइ रहै तँ पहिने लाल रङ्गके साड़ीमे देखै रहिए जे बिआह होइ रहै लेकिन आब नेपालके किछु इलाकामे देखलिए आओर पच्छिम बङ्गालके एक दू टा विवाहमे हम गेल रहौँ तँ ओहिमे देखलिए जे ओसब पीला रङ्गके साड़ीमे अपन लड़कीके विवाह करलखिन रहै कि नहि राम सीताक विवाह पीला रङ्गके साड़ीमे भेल रहै तऽ हमहूँ अपन बचिआके शादी पीला रङ्गके साड़ीमे करबै तऽ ईसब चीज आब धीरे धीरे करिके एक राज्यसँ दोसर राज्य जे बढ़ि रहल छै एहिसँ धीरे धीरे मैथिली भाषाके प्रचार बहुत ही ज्यादा भऽ गेलैए